उदालगुरि जिल्ला हिसाबै आसाम रायजोनि मोनसे जिल्ला आरो बे जिल्लाया गोबाव समनिफ्रायनो सोमावसारनायनि गेजेराव जौगासारनो हायाखैमोन आरो बे जिल्लायाव गोबा बे जिल्लाया गोबां बोसोरनिफ्रायनो नायसनजायाखैमोन बा अनसायजायाखैमोन नाथायब्ला आथिखालाव सोमावसार सोमावसारा दोनथ'नायलाय जोंनि बे जिल्लायावहाय गोबां सोलायनायफोर जों नुनो मोनगासिनो दङ जोंनि जिल्लाफोराव जिल्लाफोरनि लामाफ्रा साबसिननिफ्राय साबसिन जा जाबाय थादों आरो जोंनि जिल्लायाव थानाय सुबुंफ्रा सरकारनि बायदि बिथिङाव बाहागो लागासिनो दं सरकारनि जेरै बिथिं एमरेंगा स्किम बा सरकारनि बिथिं जेरै रेसन कार्ड बिफोरबायदि बिथिंनि गेजेरजों जोंनि जिल्लाया जौगालांबाय थादों सरकारनि स्किम जेरै पिएसवाइ न' बिफोरखो लानानै जोंनि जिल्लायाव थानाय गोरिब नख'रफ्रा सरकारनि हेफाजाबजों जौगा लांबाय थादों आरो जोंनि जिल्लाया आथिखालाव लेखा फरा फरायनायावबो जौगागासिनो दङ जोंनि जिल्लानिफ्रायनो गोबां सुबुंफ्रा आसामनि जि एपिएससि एग्जाम बे एपिएसजि एग्जाम खुंनायाव गोबां उथ्रिसारनो हादों आरो जोंनि जिल्लायाव लेखा फराय लेखा फरा फरायनायनि जि अनजिमा बे अनजिमाया बांलांगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों बिखौनो मिथिनो हागौ जोंनि जिल्लायाव जोंनि जिल्लानि फरायसाफ्रा लेखा फरायनो मोनसे मोजां थासारिखौ मोन्दों जोंनि जिल्लानि सुबुंफ्रा रां आरजिनो जो जोंनि जिल्लानि सुबुंफ्रा जि जौगा होनायाव बिहोमा होलांनो मोनसे मोजां खाबुखो मोन्दों